शादीअ में दुल्हन खे छोकिरीअ खे जामु सारा तोहफ़ा मिलंदा आहिनि भाई मिट माइट छा तो कोई सोन ॾेई वेंदो कोई वॻा ॾेई वेंदो कोई घर जा सामान थिया कुकर थिया या ॿिया कोई बासण थिया उहे ॾेई वेंदा घटि छोकिरी जी साहेड़ियूं आहिनि त उहे उन खे यादिगार तोहफ़ा ॾेई वेंदियूं उन खे यादि रहनि अहिड़ा तोहफ़ा ॾेई वेंदियूं हिन जे अलावा बि उन खे जामु सारा प्यारा प्यारा तोहफ़ा ॾिना वेंदा आहिनि हिन खां पोइ छोकिरा छोकिरीअ जा माउ पीउ उन खे तोहफ़ा ॾींदा आहिनि सोन ॾींदा आहिनि वॻा ॾींदा आहिनि उन्हनि जी यादिगिरी जी शयूं ॾींदा आहिनि दहेज दहेज त अॼुकल्ह इहो ई वेंदो आहे भले न केतिरा बि क़ानून अचनि केतिरा बि माण्हू मना कनि पर दहेज ॾिनो ई वेंदो आहे छोकिरा वारा मना कनि तॾहिं बि छोकिरी वारा ॾींदा आहिनि उहो उन्हनि खे मन में डपु रहंदो आहे की मतां न पोइ असांजी छोकिरी खे न कोई ॿुधाए ॾिए न त ॿ माण्हू ईअं चई वञनि हिन जे करे जेको जेतिरो ॾेई सघंदो आहे पंहिंजी पूरी श्रद्धा सां पंहिंजी अपेक्षा सां शक्तिअ सां छोकिरीअ खे दहेज ॾींदो वेंदो आहे छोकिरे वारनि खे कोई कमी न लॻे इन्हनि जो ध्यानु रखियो वेंदो आहे दहेज जे ख़िलाफ़ु त अॼुकल्ह जामु क़ानून आहिनि भले न दहेज जे नाले ते न पर एतिरो असां असांजी धीअ खे ॾियूं था ईअं चई करे जामु कुझु दहेज ते नाले ते ॾिनो वेंदो आहे